सीतामढ़ीमे मौसमके प्रभाव बहुत हि समशीतोष्ण रहै छै जेकरा कारणसँ गरमीमे अधिक बहुत जादा गरमी पड़ै छै जाहिसँ किसानके फसल जाहिसे गरमी पड़नेसँ गरमी पड़ैके कारणसँ रौदि उत्पन्न होइ छै जौनसँ किसानके फसल मे क्षति होइके कारण क्षति भेलासँ बहुत जादा नुकसान होइ छै सीतामढ़ीमे गरमीमे अधिक तापमान हो जाइके कारण बहुत बहुत तरहके समस्या उत्पन्न हो जाइ छै खास करके किसानके फसलके कारण आओर भी आओर भी जादा प्रभाव पड़ै छै सीतामढ़ीमे जलवायु जलवायु हर हर हर मौसममे अपन अपन रुप बदलैत रहै छै ठण्डामे अधिक ठण्डी पड़ै छै आओर गरमीमे गरमीमे अधिक गरमी पड़लाके कारणसँ यहाँके यहाँके वातावरणमे बहुत बदलाव अबैत रहै छै खास करके खास करके खास करके किसानके लेल